आं गोदान गोदान गाननाय जोमनाय मोनोब्ला गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो मोजां मोजां जाग्रा मोनजायोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो आरो गोदान गोदान जायगायाव बेरायनो मोनोब्ला आरो गोबावजों लोगो मोननाय लोगोखौ लोगो मोनोब्ला आरो आं आंनि आइ आफाजों थाबाय थानो मोनोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो जोंहा आब' दङ आब'नि फिसाजो दङ बे फिसाजोजों आङो टाइमखौ बारहोनानै जोबोर गोजोननाय मोनो बियो दा रायज्लायनो रोंबाय थाम बोसोरनि जाबाय बिजों आङो गेलेनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो जोंनि बारिफोराव आङो बेरायनानै मोजां मोनो फिथायफोरखौ खानानै जानानै मोजां मोनो बिदिनो गामिनि मानसिफोरजों रायज्लायनानै मोजां मोनो